कला ही आमच्या जिवनांत खूब गरजेचे आनी म्हत्वाचें आसा कित्याक तर म्हणल्यार कला ही आमकां खूब कितें शिकयता आमचो मुखां वाडयता मुखार वचपा खातीर बरें काम करपा खातीर कला ही दर एका मनशां मदीं आसता कोणा कडेन बरी मुर्ती तयार करपाची कला आसता नाजाल्यार कोणा कडेन कोंड्याची बेतयाची फाटी चळणी सुपां हेंवूय करपाची कला आसता आनी कोणा कडेन ड्रॉइंग काडपाची कला आसता तशें की आनी पेंटींगूय करपाची कला आसता आनी डांस बी करपाची गला आसता आनी सिंगींग करपाची बी कला आसता अशा अश्या आनी हेर कलाक करपाची ताकत लोकां कडेन आसता